जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो धोरोमारि सोलिबोनाय बायदियै बाथौ धोरोमखौनो फालिनाय जायो आरो बे धोरोमा जाबाय बर'फोरनि गुदि आरो आंगो धोरोम जाय धोरोमखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजैनि दिननिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं जाय धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम होननानै सिनाय जायो बे धोरोमानो जाहैबाय बाथौ माने बा सानथौ मोनबा गोथौ बार दै हा अख्रां बे मोनबा सानथौखौ लानानै फुजिनाय धोरोम जाय धोरोमाव सिजौ दंफांखौ नेरसोन महरै लानानै फालिनाय जायो बे धोरोमाव गासै मोन जिदाइन रोखोमनि खेराइ होनाय जायो बाथौ धोरोम होनोब्ला खेराइनि सोमोन्दै होनथारनांगोन मानो होनोब्ला बाथौ जेब्लानो बाथौ फुजा होयो अब्लानो खेराइ होयो बाथौजों खेराइजों गोथौवै सोमोन्दो दङ' दा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ दैसाजिं सिजौ गुदि हाजो खंखर बायदि बायदि ओनसोलफोराव ओ गोदोनि दोरोङारि आरो सोलिबोनाय खान्थि बायदियै बाथौ धोरोमखौ सिबिगासिनो दं आरो दिनैबो सोलिगासिनो नाथाय दिनैनि मुगायाव एसे फोसाबनाय महरै फालिनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदोनि समाव बोलि खान्थि बायदिखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर खान्थिआ सम गोरोबनायजों लोगोसे जोबनानै थांबाय आथिखालाव बै बोलि खान्थिनि सोलाय बिबार खान्थिजों बै धोरोमखौ सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमाव गोबां रोखोमनि बर'नि हारिमु आसार खान्थिखौ रैखाथि खालामनाय मोनसे धोरोम जाय धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम बेनि अनगायैबो खायफा खायफा बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमखौबो सिबिनाय नुनो मोनो जेरै ख्रस्टान ब्रह्म बायदि बायदि नाथाय बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोमानो बेखौनो बांसिन गुजि जौखोन्दो बर'फोरा फालिबोगासिनो दं आरो दिनैबो फालियो ओंखायनो बर'नि गुबै धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमखौनो बुजियो आरो बेनो अरायबो थागोन बाथौ धोरोम फालिनाय नेम खान्थिफोरा गोबां दं जायखौ आथिखालाव बिजाब महरै लिरनानै दोनथ'नायनि राहाबो खालामगासिनो आथिखाल मुगायाव बाथौ धोरोमाव ओ थानसालि लुनानै साखोन सिखोनै आरजनि हाबाफारि लानानै फालिनायबो नुनो मोननाय जाबोदों बे आरजनि गेजेरजों बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायाव गोबां मदद मोन्दों बे धोरोमजों लोगोसे हारिमुआबो गोबाङै सरजाबफानानै दङ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोर बायदि बायदि दामग्रा आगजुफोरखौ धोरोम सिबिनायाव नांगौ जायो खेराइ होनायाव नांगौ जायो ओंखायनो धोरोम आरो हारिमुजों गोथौवै सोमोन्दो दङ